हमने अकेले सफ़र करने गया था एग्ज़ाम देने वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करना पड़ा ट्रैफ़िक का ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दुनिया के सारे बच्चे यहीं आए हैं और ट्रैफ़िक में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ ज़्यादा ही पब्लिक इधर है फ़िर उसके बाद हम लोगों ने ट्रैफ़िक काफ़ी दो तीन घंटे दिक्कत के बाद आए थे और उसके बाद पेपर भी लीक हो गया था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी हम लोगों को और हम लोगों ने खुली भर्ती देखने गया था वाराणसी बनारस में रा वानखेड़े स्टेडियम में तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई इसके बाद तो आने के बाद वहाँ हम लोगों को एक वहीं लक्ष्य था उसके बाद कुछ बचा ही नहीं हम लोगों को उसके बाद अग्नि वीर योजना आ गई उसके बाद तो सारा सिस्टम ही बदल गया ऐज भी ओवर हो गई सारी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है अब क्या करें फ़िर एक यही यू पी पी बची थी उसमें भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए थे उसके बाद पेपर देने पेपर काफ़ी ठीक ठाक गया था फ़िर उसके बाद तो ऐसा अफ़वाह फैला की पेपर लीक हो गया कि वह अफ़वाह नहीं सच था और पेपर लीक भी हुआ उसके बाद है पेपर रद्द भी हुआ अगला डेट आया है देखो कब करवाते हैं हम लोग टेट का पेपर देने गए थे उसमें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सारी दुनिया की इकट्ठा भीड़ यहीं है और काफ़ी ज्यादा बेरोज़गार बच्चे इतना ट्रे ट्रैवलिंग करते हैं कैसे जाते हैं क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रहने की खाने की हर एक चीज़ व्यवस्था की सब चीज़ ही की प्रॉब्लम होती है क्या बताएँ कैसे किया जाए कुछ समझ में नहीं आता लेकिन बच्चे सारे बच्चे करना पड़ता है दिक्कत है और इसके बाद तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा तो प्रॉब्लम थी ही उसके बाद एक जैसे तैसे हम लोगों को एक दो दिन पहले ही जाना पड़ता था खाने की दिक्कत रहने की दिक्कत कहाँ रहा जाए क्या किया जाए कुछ भी मतलब ठिकाना नहीं था जब लोग हम लोग बनारस जाया करते थे भर्ती देखने के लिए तो ऐसा ही कुछ था तो आये बहुत ज़्यादा नियम परिवर्तन कर दिया गया है ट्रैवलिंग अकेले ही करने में ठीक रहता है और फैमिली के साथ तो बहुत बेकार रहता है और खास करके अगर अकेले जाएँ तो ठीक रहता है और उसके बाद तो हम दोस्तों के साथ भी अच्छा रहता है अकेले में तो और अच्छा रहता है लेकिन यह रहने खाने की दिक्कत होती है स्टूडेंट है सब वह तो आपको पता ही होगा सर